मैगं थाइगं आबाद मावनानै जानाय बारिनि जेनबा हालेवनानै मालायखौ हाग्रा एवहोनानै मोसौबो गैया जोंहा मालायखौसो एवहो फैयो हालेवनाय मै होनाय दा बेखौ साफा खालामखांनानै मैगं थाइगं बेगर बेला फोनानै दिनै मोसौ मैसो हाबो दिनै बोरमा हाबो अमाफोर दिनै बेफोरखौ बन्द' खालामनांगौ माबाबो औवाबो गैया बायनोबो हाया बेफोरखौनो मुसारि लाबोनानै खोंथेला बायनानै खोंथेला बायनानैसो अमा बोरमा हाबनायखौ बन्द' खालामो जेरै बोरमायाबो हाबफैनानै जाजोबलाङो अमायाबो हाबनानै उरलाङो मोसौआबो हाबनानै जाफैयो बेखायनो होबथानांगौ लाउथिजों होहरनांगौ बा मुसारि खोंथेनांगौ बारि सफा दुमनांगौ बिदिनो बारिबो बारिखौबो थिं बायनो औवाखौबो बायनो फैसा गैयैलाय दिनै आरो बे मुसारिखौबो गिजि गब्लंखौनो गासिबो होथे होथा खालामनानै मैगंनि आबादआव होथेनानै मोसौ मोसा जाहैनो हायैनि थाखाय मोसौ मोसानि थाखायनो आरो बोरमा जाबाथ' बोरमाया जानानै जजोब माबाजोबो अरसजोबो आबादखौ मोननो नागिरा बोरमाना दा अमा उरो मोसौबो जाफैयो दा बेखायनो मुसारि थुसारि होथेलाबायनानै एसे एनै माबा औवा थौवा थुथे थुथा खालामनानै आबादनि आबादखौ बिदिनो एसे एनै मैगंखौ खानानै मोनजायो आरो बेफोरबादि खालामनानै जायाबा बोरैहाय मोनजानो आरो बोरमायानो हाबबानो अरस' जोबखायो बोरमा अरस'बाथाय खुनु मैगंआनो जाखाया बोरैथो मोनजानो बेखायनो मुसारि थुसारि होथेला बायो बिदिनो अमा उरनायखौबो बोरमाखौबो होहरो बिदिनो मुसारि थुसारि खोंथेयो एसे एनै थारदोना थुब्रे थुब्रा जेंसि जेंला थुब्रेला बायनानै बिदिनो फोनानै जायो